जइसे कि यहाँके बुजुर्ग लोक सभकेँ सरकारके तरफ से पेंशन मिलैत छै जइसे कि चारि चारि सए रुपआ सभकेँ बुजुर्गके मिलैत छै बहुत अइसन अइसन बुजुर्ग लोक हइ जेकरा से जइसे कि ओकर सभकेँ बेटा अपन कमाइया उमाइय अपन मौगीके दैया पैसा अपन बाबू माय पर ध्यान नहि दैया तऽ ओकर सभकेँ लेल सरकार जे है से पेंशनके तौरपे चारि चारि सए रुपिआ दै छै तऽ ओहे से मतलब हुनकर सभकेँ थोड़ा बहुत खर्चा पानि निकल जाइत छै जइसे कि चारि सए रुपिआ महिनाके अबैत छै तऽ पान बीड़ी सिगरेट ई सभके खर्चा बुजुर्ग लोककेँ खैनी उनीके खर्चाके लेल ओहे सभ खर्चाके लेल बस खाली निकलैत छै चारि सए रुपिआ होइत छै महिनामे आओर बहुत यहाँ अइसन भी हो रहलै हइ जइसे कि उमर हइ कोइके चालीस साल तऽ ओ अपन उमर आधार कार्डमे बढ़बा लेलै हइ साठि साल करबा लेलै हइ अस्सी साल करबा लेलै हइ आओर वृद्धा पेंशनमे ओ लगा देलै हइ आधार कार्ड ओकरो सभकेँ वृद्धा पेंशन अबैत छै यहाँ अइसन अइसन बहुत हो रहलै हँ ई सभ चीज मतलब जादा हो रहलै हँ जइसे डुप्लीकेट काम हो गेलै आधार कार्ड आधार कार्डके उमर बढ़बा लेलै वृद्धा पेंशन उठा लेलै इहो सभ हइ ई सभ अथिमे होइत छै